ہاں مجھے ایک موقع ملا تھا جہاں مجھے اپنے کمفرٹ جون سے باہر نکل کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کی مثلاً ایک ڈانس کی ورکسیپ جو بالکل میرے انداز سے ہٹ کر تھی پہلے تو دل بہت گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ انداز میرے لیے بالکل اجنبی تھا لیکن میرے اندر ایک تجسس بھی تھا کہ دیکھتے ہیں کیسا لگے گا جیسے ہی ڈانس کی تربیت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ میرا اعتماد بحال ہونا شروع ہو گیا نہ صرف یہ کہ میں نے ایک نیا انداز اپنایا بلکہ ایک خوبصورت چیز بھی سیکھی کہ انسانی صلاحیت کی کوئی حد نہیں ہوتی اگر ہم ہمت کر کے آگے قدم اٹھا لیں تو اپنا انداز بدل سکتی ہیں نئی چیز سیکھتے سیکھتے ہیں اور زندگی کو مزید رنگین اور با مقس مقصد بنا سکتے ہیں اسی لیے میرا ماننا ہے کہ کمفرٹ جون کے حدود کو پھلانگ لینے کی کوشش ہمیشہ فائدہ مند رہتی ہے